دلی میں پرگتی میدان میں ہر سال فیسٹ لگتی ہے جس میں الگ الگ شہروں کے لوگ آ کر اپنی اپنی ٹریڈیشن کی چیزیں بیچتے ہیں اپنی اور وہاں پر اس فیسٹ میں ہاں لوگ جاتے ہیں وہاں پر کھاتے پیتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں